नमस्ते सर सर हमारा बच्चा आपके क्लास में पढ़ता है इस्कूल में सर बहुत शिकायत मिल रही है डांसिंग को लेकर और संगीत को लेकर

नहीं सर जैसा जैसे आपके उस्कूल में सुविधा है वैसा बच्चों को मिल नहीं पा रहा है शिकायत आ रही है

नहीं देखिए देखिए आप तो फ़ीस तो पूरा लेंगे आप चाहे माइनेस करिए चाहें ना करिए बच्चे से फीस पूरा लेंगे और देना ही पड़ेगा प्रेसर भी देंगे तो उसी हिसाब से आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी पहले पहले से व्यवस्था करना चाहिए था आपको बताइए पिछले दस दिन से मेरा बच्चा आपकी यह क्लास कर रही है कुछ सीखा ही नहीं नहीं मेरा बच्चा देखिए मेरए बच्चों को आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत जो भी नॉलेज नहीं है उसको आपको देना पड़ेगा और थोड़ा सा अच्छे से देना पड़ेगा क्योंकि पहले जो डांस करता था वह शायद अब वह वह भी भूल रहा है धीरे धीरे तो प्रैक्टिस कराइए ना कितने नहीं घर में तो सब सारी व्यवस्थाएँ हैं संगीतकार की गिटार और सिंगिंग के लिए माइक वग़ैरह फ़ोन सब कुछ व्यवस्थाएँ हैं

एक मिनट जो मेरा जो मेरा बच्चा जो मेरा बच्चा वह कितने लोगों मतलब कितने बच्चों के साथ सीखते हैं मतलब आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं

नहीं तो आप कोशिश करिएगा सात या आठ बच्चों को रखिए क्योंकि दस पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना आप एक घंटा कलास करवाएँगे संगीत की बताइए उसमें कैसे हो सकता है आप आप बताइए ऐडमिसन से पहले पोस्टर पर लिखा था कि पाँच बच्चे पर एक डांस टीचर रहेंगे या फिर संगीत टीचर रहेंगे बताइए उसकी आप दस कर दिए बताइए व्यवस्था तो पूरी मतलब फीस तो पूरी ले रहे हैं देखिए उसको नहीं नहीं आप ग़लत बोल रहे हैं ऐसा नहीं बोलना है आपको ठीक है आप पूरी फीस ले रहें तो आप सामने तो अभी तो हम ख़ाली नहीं है ठीक है आते हैं कुछ दिन में ठीक है